हँ तऽ मतलब हमे तऽ सबदिन पापाके साथ रहै छलिए बाहर जकरा वजहसँ हमे तऽ क्लास चलि जाइ छलिए सुबह सुबह तऽ खाना तऽ हमरासँ नहि बनैत रहै पापा ने खाना बनाकऽ रखै रहै बट कभी कभी मतलब शाममे हमे बर्तन धोइ दै छलिए पापा बोलै रहै बर्तन धोइ दही ओकरा बाद पापा कभी कभी बोलि दै छलै आटा सानैसँ रोटी बनासँ आओर सब्जी बनाइ पापा ने मतलब आलू काट ओकरा बाद पियाज काट ओकर बाद मसाला सब मतलब लान इस जगह रख ओकरा बाद कढ़ाइ ओकरा गैसपर चढ़ा ओकरा बाद कढ़ाइमे तेल दही प्याज दही मिरची दही ओकरा बाद किछु देर तक भुज ओकरा बाद ओकरामे आलू जे काटलऽ छै ओकरामे डालिके ओकरामे फेर थोड़ा सा रस दैकऽ फेर सब्जी मतलब कुछ देर पकाकऽ ओकरा बाद मतलब उतारी देल ओकरा बाद अगर रोटी अगर बनाना छै तऽ आटा सानिकऽ ओकरो गोल गोल मतलब करिकऽ ओकरा बाद बेलिकऽ ओकरा बाद रोटी फुलाकऽ फेर उतारना छै ओकरा बाद अगर दूधके गर्म करना छै तऽ एक कढ़ाइमे मतलब दूधके गर्म करिकऽ कुछ देरके लिए पकैलऽ जाइलए कोनाकि सबदिन मम्मी लग तऽ हमऽ रहलिए नहि मम्मी तऽ पता नहि बट पापा ने अइसने अइसने बताबै रहै जकरासँ हमऽ इतना फिर भी थोड़ा बहुत खाना बनाए लऽ आबि गेलऽ छै